हैलो हा हा हा नमस्ते केरु था ॻाल्हायों तव्हां अच्छा अच्छा हा हा तव्हांजो ॿार पहिरीं वीक लॻो पियो आहे ऐं तव्हां पहिरीं बि इलाही छुट्टी कराई चुकिया आहियो भेण तव्हां कीअं त चओ की तहांखे ॿार खे असां छुटी ॾियूं तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे मां तव्हांखे न नथी कयां पर तव्हांजे ॿारु पहिरीं वीक आहे पढ़ण में हुनजी मेथ्स बि वीक आहे इंग्लिश बि वीक आहे तव्हां ॿुधायो मां तव्हांखे छुट्टी कीअं ॾियां

तव्हांखे तव्हांखे छुटी घणनि ॾींहंनि जी खपे अरे न बाबा हा पर ॾह ॾींहंनि जी छुटी त पोसिबल ई कोन्ह थींदी न तव्हां घटि में घटि पंजनि ॾींहंनि जी छुट्टी वठो त मां वरी बि कुझु कयां तव्हांजो ॿारु पहिरीं त ॾाढो वीक आहे ऐं तव्हां वरी छुट्टी त वठो त ॿार खे पढ़ाईंदासीं कीअं हुनखे अॻियां वरी कवर कीअं कराईंदासीं असां

मां कोशिशि ॾिसो न न तहांजी ॻाल्हि सही आहे मां हुन ॿारु खे पूरो पूरो ध्यानु थी ॾियण चाहियां इन करे मां तव्हांखे चवां पई तव्हांजी पहिरीं ॾाढी छुट्टी थी चुकियूं आहिनि वरी तव्हां हिनखे पंज छह ॾींहं अची सघंदा हो वापसि शादी खां पोइ हा ॿियो

हा त तव्हांखे बि वरी मूंसां गॾु थोरो ध्यानु ॾियणो पवंदो हुन जी पढ़ाईअ में छोकी हुने हुन ऊ ॾाढो वीक आहे तव्हांखे मां पहिरीं बि चई हीअ ॻाल्हि की हुनजी ॾाढी छुटी बि थींदी आहे न तव्हां ध्यानु ॾेओ पढ़ाईअ ते हा हा तव्हांखे वरी घर बि थोरो वधीक टाइम ॾियणो पवंदो हुनखे ताक़ी तव्हां वर भई मुसां गॾु मां हुनखे जेको लेसन ॾींदमि जेकी मां कोशिशि कराईंदमि हो तव्हांखे बि मुसां गॾु कोशिशि कराईणी पवंदव हा हा त हुनखे वरी चइबो ॿार खे हिते केरु बि संभालणु वारो कोन्ह त हुजे तव्हां हिते छॾे वञोसि हा घर पे पंहिंजी कोशिशि करे थो केरु आसे पासे वारो ॿार खे हुए चारि पंज ॾींहं रखंदो हुजे त तव्हां पहिरीं कोशिशि वो कयो अगरि तव्हांजो ॿार हुते रही थो वञे त पाण ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त हुनजी छुटी न पवंदियूं

ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे पंज ॾीहंनि जी छुटी घटि में घटि ॾेई सघंदीमाव हिन खां वधीक मां छुटी ॾेई सघंदीमाव ओके ओके